आङो बर' बिमानिफ्राय आङो जोनोम मोननाय जोनोम मोन्नानैब्लाबो आङो लेखा रोङा फरा रोङा होमब्लाबो आङो उसुं खाथि खालानि मानसिफोरजोंनो आङो दिनै एसे गाबोन एसे रायलायनायजों गोसोआ आङो बर'नि रावखौ रोंलांदों रोंलांनायजों लोगोसे गोबां बेबादिनो मावनाय दांनायफोरजों बिदिनो लोगो मोनबाय दिनै एसे गाबोन एसे रायलायलाङै रायलायलाङै रायलायनानै आङो दा बर' रावखौ रोंनो हाबाय बेजों लोगोसे आङो दा देरनायजों लोगोसे बैसो जानायजों लोगोसे बेबादिनो हाबा हुखा जाबाय आरो हाबा हुखा जानाय लोगोसे गथ' गथाय खांनायजों लोगोसे आङो नखर खानायजों लोगोसे बिदिनो गोबां गावनि फिसाफोरखौबो आङो बर' बिमा रावजोंखौ आङो फोरोंनो हाबाय आंनि फिसाफ्राबो दा बर' रावखौ रोंबाय रोंनायजों लोगोसे दा आङो उन्दै गथ'फोरखौ आङो एल पि स्कुलाव सोजेननो हाबाय बर' राव फोरोंनो थाखै आरो आंनि फिसाफ्राबो दा आइ आफा रावफोरखौ रोंनानै समाजनि सुबुं माहारिफोरजोंबो रायलायनो रोंबाय बेनिखायनो दा आंनि फिसाफ्राबो गोरों गोरा गैया लेखा फरा गोरों गैया उन्दै उन्दै गथ'फोर दा बिसोरखौ आङो फोरोंलांनो थाखाय जेबो राहा लामा गैया अखानायब्लानो आङो बायह्रायाव ओंखारो खाथि खालायाव आङो खाम्ला दामला मावो खामला दामला मावनायजों जाह मोनो थाइसे थाइनै आङो फिसाफोरखौ बेजोंनो आङो उदै सुफुङो बेखौनो गथ'फ्रा एसेब्लाबो जानानै स्कुलाव थांनानै बिमानि रावखौ सोलोंहैयो बेजों लोगोसे जानाखि मास्टारा फोरोङो मेदाम मोनहा फोरोङो बेखौनो आंनि बिसाफ्राबो गोसोआव लानानै बेलासे टाइमाव फैनानै लेखाफोरखौ बिसोरो फरायो फरायनायजों लोगोसे आंबो खोनानो मोनो बिसिनि मास्टार फोरोंनायफोरखौ मा मा फोरोंदों बेखौ गथ'फ्रा गोसोआव लानानै बिमा रावखौ सोलोंफैयो आरो बेबायदिनो गोबां इस्कुलाव लोगो मोनलायनाय लोगोसे बिसोरो दिनै एसे गाबोन एसे बर'नि रावखौ रोंलांबाय रोंनायजों लोगोसे बेबायदिनो समाजनि सुबुं माहारिफोरजोंबो गोरोबलायनो हायो आरो सोलोंलायनो हायो दा बियो गथ' सानैया गोबां रावफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो